جی ہیلو السلام علیکم سر میں کل آپ کے اولا کے لیے بات کر رہا ہوں میں نے کل ایک ٹیکسی بک کری تھی آپ کی کمپنی سے تو دہلی سے علی گڑھ کے لیے تو آپ کا جو ڈرائیور آیا تھا اس نے میرے کو رسیو کیا اس کے بعد جب میں کار میں اینٹر ہوا تو آپ کے جو ڈرائیور نے جو تھا اس نے ماسک وغیرہ بھی نہیں پہنا تھا اور اس کو کافی کولڈ وغیرہ بھی ہو رہا تھا اور اس ٹائم آپ جانتے ہیں کافی جو ماحول ہے کافی خراب چل رہا ہے صحت کو لے کر اور اس ٹائم کووڈ وغیرہ بھی چل رہا ہے تو میں نے ان سے کہا بھی پر انہوں نے کوئی اس بات کو مطلب ریسپونس نہیں کیا میری باتوں کا اور میں نے سیٹ وغیرہ بھی دیکھا اور سیٹ میں بھی آپ کی کافی گندی ہو رہی تھیں اور اس کے چینج آپ نے سیٹ بھی چینج نہیں کی تھی وہی آپ سروس دوبارہ سے کرتے رہتے ہیں اس چیز کو اور کار کی جو کنڈیشن تھی نا کنڈیشن بھی کار کی کافی خراب ہو رہی تھی تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیں اور یہ صحت کا بھی دھیان رکھیں اوروں کا کیوںکہ میں آپ کا ریگولر کانٹینیو لگاتار کسٹمر ہوں میں آپ کے یہاں سے مجھے کرتا رہتا ہے تو اس چیز کا آپ آگے سے دھیان رکھیے گا ٹھیک ہے